योग शुरू करबाके लेल कोनो एहन समयके अथी नहि छै उम्रके आवश्यकता नहि छै किएक तऽ बचपनेसँ इसकुलमे बच्चासभ योग शुरू कऽ दै छथि प्रार्थनासँ पहिने हुनकर योग के कार्यक्रम होइ छै ताहिमे योग शुरू करै छथि बच्चासभके जन्म लेलाके बादे हुनकर योग शुरू भऽ जाइ छनि चलनाइ साँस लेनाइ उठनाइ बैसनाइ सबटा योगके माध्यम छै योग के सही समयके कोनो विशेष अथी नहि छै बचपनसँ बुढ़ापा तक कोनो टाइममे योग कऽ सकै छी योग कम उम्रके लोक सेहो करै छथि पैघ उम्रके आदमी सेहो करै छथि हिनकर फाइदा अहाँ अनेक तरह अनेक तरहसँ होइ छै बेमारीसँ मुक्ति भऽ जाइ छै योग कएलासँ आओर मानसिक तनाव नहि रहै अछि योग बहुत फाइदेमन्दके चीज छै योग शुरू करैके लेल अहाँसभ